رسمی کاروبار کے اندر سب سے پہلے ہم اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بات کرتے ہیں جب وہ کوئی رسمی کاروبار کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن خوانی یا میلاد یا اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم لوگ بہت ساری چیزیں مطلب ناشتہ وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں جو رسمی کاروبار کے اندر آتا ہے اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اس میں اندر قرآن اور ساری چیز کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسے بڑے اچھے سے کرا جاتا ہے رسمی کاروبار بہت اچھی ہے اور اس کے اندر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ مٹھائی کی دکان یا کسی چیز کے اندر آپ جو بھی کریں تو وہ وہاں سے خرید کر اس کاروبار میں لگا سکتے ہیں اور ہندو بھائی کے اندر رسمی کاروبار جیسے ناریل پھوڑا جاتا ہے تلک وغیرہ اور نہ جانے کیا کیا کیا جاتا ہے اس کے اندر آپ ناریل کا بزنس اور تلک وغیرہ کا اور پھول مالوں کا کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کچھ بھی کریے لیکن اپنا کاروبار اور سارا چیز کو دیکھ کر کریے کیونکہ رسمی کاروبار دونوں دونوں مسلمان اور ہندو بھائی دونوں کے اندر آتے ہیں اس لیے آپ کچھ ایسا بزنس کریں اور کچھ ایسا کاروبار کریں کہ مطلب جو دونوں کو دونوں کا یہاں مل سکے اس لیے آپ رسمی کاروبار کے لیے اتنا ہی